हम एकटा जगह गेली रहय ने तऽ वहाँपर फोटो वोटो घिचली रहय एक जगह सूटपर गेली छली ने तऽ वहाँपर फोटो सूट कयली छलय तऽ वहाँपर गेली रहय तऽ फोटो सूटपर वहाँपर एकदम बढ़िआँ डी एस एल आर लअके गेल छली तऽ वहाँपर बढ़िआँ एकदम बढ़िआँ तगड़ा फोटो सूट कयलियै छलै नऽ तऽ फोटो सूट कयलियै छलै तऽ फोटोके सूट कयलियै तऽ सभ सभ सभ लोक देखलक छलै तऽ देखिके कहलखिन कि बाप रे अहाँ फोटो बहुत बढ़िआँ घिचय छियै छै से हमे से हमरो शादीमे एकटा लड़की छै से आ अइबइ फोटो अहाँ घीच देबय तऽ हम कहलियै ठीक हइ से नम्बर लएलियै आओर फोन करबय तऽ कहलखिन ठीक छै तऽ हम कहलियै ठीक हइ तब फिरसँ सूट करय छलियै बहुते आदमी सभ आ गेलखिन रहय तऽ हमरा फोटो सूट करय लए कहलखिन रहय सभके फोटो सूट करय छलियै तऽ फोटो सूट करिकऽ सभके इधर उधर कएके सभके बहुत सारा ओ सभ बहुत बहुत दूर दूर जाइ दियै बहुत बहुत दूर जाइ दियै फोटो सूट करय लए जैसे कि पटना आर पटना इंटर इंटरसिटीमे गेलियै रहय छलै फोटो सूट करय लए वहाँ बहुत अच्छा फोटो सूट करि देले छलै तऽ वहाँ सभके आदमी सभ हमरा बहुत नाम उम करय रहथिन तऽ हुआँ सँ फोटो सूटपर सँ जाइ सँ जादा हमरा पैसा उसा मिलय छलै तऽ हम यूट्यूबपर चैनल खोलने छलै तऽ चै चैनल खोलले छली तऽ यू यूट्यूबपर चैनल खोलली तऽ ओइपर मतलब बहुत सारा सस्क्राइबर आयल छलै लाइक आर बहुत सारा आयल छलै इंस्टापर पोस्ट कयलियै तऽ ओहोपर लाइक आर बहुत सारा आयल छलै तऽ इंस्टापर पोस्ट कयली तऽ लाइक छलै आयल छलै तऽ बहुत सारा शादी विवाहमे जाइ छलियै जाइ छलियै रहय तऽ वहाँपर भी बहुत ड्रोन व्रोन चलैये छै सभ शगुन आदमी गेलियै छलै तऽ वहाँपर शगुन आरमे गेलियै छलै तऽ वहाँपर अच्छा अच्छा लड़िका सभके अइसे फोटो घिचय छलियै बहुत सारा समाज सभ रहय हुनका सभके फोटो बहुत सारा घिचय छलियै सभके फोटो घिचके फेर इधर उधर कएके फेरके सभके एडिट करिके दए दै दै छलियै तऽ सभ पैसा उसा दै छलखिन तऽ फोटो सभ एडिट कए लेने छलियै तऽ फेर फेर आबय रहियै अथि की कहय तिलकमे आबय छलियै

तऽ हमसभ बढ़िआँ बढ़िआँ फोटो सभ सूट करय छलियै तऽ सूटो फोटो सूट करके आबय छलियै तऽ फेर घीढ़ारी मटकोर आरमे फिर जाइ छलियै तभे जन्मोत्सवमे जाइ छलियै तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ फोटो उटो सभके खूब बहुत सारा फोटो घीच दै छलियै तऽ शादी विवाहमे सभ तिलक फलदान आरमे सभ चीजमे फोटो घीच दै छलियै तऽ फेर अइए अथि घीढ़ारीमे आबय छलियै तऽ घीढ़ारीमे आबय छलियै तऽ घीढ़ारी आरके फोटो सभ बहुत सारा काज सभ करय छलियै फेर घीढ़ारीके फोटो आर घिच घीचके सभके सभके देली देने छलियै छै ओइके बादमे मेहदी रस्ममे आबय छलियै तऽ मेहदी रस्ममे लड़की सभके एकटा बढ़िआँ बढ़िआँ लड़की सभके फोटो सभ घीच दै छलियै सभ हल्दी रस्ममे घीचके अच्छा अच्छा फोटो सभ हल्दी आर लगा मम्मी सभ सभके अच्छा अच्छा फोटो घीच दियै फेर मेहदी रस्म होइ मेहदी रस्ममे भी अच्छा अच्छा फोटो घिच दै छेलियै छेलियै तइके बाद फेर फेर गिरधारी मटकूर होइ छेलै तऽ फिर जइयै सभके साथ फोटो घिचै छेलै फोटो घिचै लै जाइ छेलियै तऽ फेर फोटो सूट फोटो घिचै जाइ छलियै तऽ सभके पोस्टो फोटो उटो घीच दै छलियै कुआँ आरपर जइए तऽ कुआँ आरपर सभके लड़िका आरके अच्छा अच्छा फोटो घिच दै छलियै दै छलियै ओइके बाद फिर शादी होइ छलै तऽ फिर गोसाइँ बाबाके पास फोटो घिच दै छलियै फिर शादीमे जइयै तऽ बहुत बहुत अच्छा अच्छा पेड़के पास से बहुत सभके फोटो घीच दै छलियै सभ अच्छा अच्छा फोटो घिचबाबय रहथिन हमरासँ सभके अच्छा अच्छा फोटो घीच दै छलियै सभके फोटो घीच घिचके फेर सभके फोटो एडिट करके सभके फोटो दए दै छलियै तऽ सभ हमरा खुशीसँ बहुते बहुते सारा पैसा दै छलखिन तऽ हम पैसा उसा राखि साखि